बाबा

हँ बाबा हँ

अच्छा

हँ नहि रहै रहैयो रहैयोके व्यवस्था होयतै सब किछुके व्यवस्था बाबा होइ जेतै अयबै तब ने अपने

हँ ना

हॅं तऽ हँ मच्छरदानी होय जेतै लेकिन पाँच सए रुपैआमे सब किछु होइ जैत अप हँ

नहि खर्चा सब खर्चो कमे गरीब आदमीके लिए छै बाबा पाँचे सए रुपैआमे सब किछु होइ जैतै हँ हँ हँ हँ पाँचे सए रुपैआमे सब किछु हँ खाना पीना सब किछु पाँचे सए रुपैआमे हँ बेगूसराय खूब बढिऑं जिला छै बाबा तऽ हँ हनुमान जी सहीये साथे छथिन ठीके छै तऽ अयबो तऽ हम सब किछु अपने कैरि देबै

हँ केने कालीस्थान कहबै कालीस्थान जैबे अपने पहुँचाइ देथिन रिक्सा बला बाबा स्टेशन सऽ उतरबै ने तऽ रिक्सा रिक्साबला कहबै की हम कालीस्थान जेबै आब हमरो पता नहि छै पूरब कयने छै पश्चिम कयने छै हँ हँ हँ